پہلے کے دور میں فوٹوگرافی بہت صحیح سے نہیں ہوتی تھی تین چار دن لگ جاتا تھا فوٹوگرافی کرنے کے لیے اور اس میں بھی اتنا اچھا سا سادھن بھی نہ ہوتا تھا آج کی دور میں فوٹوگرافی بہت ڈیجیٹل ہو گئی ہے اچھا اچھا کیمرہ بھی ہے اچھا اچھا لک بھی ہے ہر طریقہ کی آج کے دور میں فوٹوگرافی ہو رہی ہے پہلے سے لاکھ گنا اب کے دور میں فوٹوگرافی اچھی ہوتی ہے جو کہ ایک اچھی فوٹو دیتی ہے چاہے رنگین ہو چاہے بلیک اینڈ وائٹ ہو اسی طرح کی فوٹوگرافی بہت اچھی ہوتی ہے پہلے کی دور میں فوٹوگرافی جو ہوتی تھی اچھا نہیں ہوتی تھی اور آپ کے دور میں فوٹوگرافی بہت اچھی ہو رہی ہے جو کہ ایک بہت اچھی کامیابی ہے اور اس سے جیسا لک ہوتا ہے اس اس سے بھی اچھا لک فوٹوگرافی بنا کر انسان کو دیتی ہے جو کہ بہت اچھی لگتی ہے پہلے کی دور میں فوٹوگرافی اتنا اچھا نہیں تھا تو لوگوں کو اب اور پہلے میں بہت فرق ہے اب کے دور میں ہر طرح کا اچھی اچھی سی فوٹوگرافی کیمرہ بہت اچھا لگنے لگا ہے پہلے کے دور میں اتنا اچھا کیمرہ نہیں تھا اور آج کے دور میں بہت اچھا کیمرہ ہے جو کہ لوگوں کو بہت پسند آتی ہے اور اب کے دور میں موبائل سے بھی لوگ فوٹو کھیچتے ہیں اور ان ان کو نکالتے ہیں اور ایک دوسرے کے یہاں بھجواتے ہیں پہلے کے دور میں یہ سب نہیں تھے اس لیے اب بہت اچھا ہے